चणकूल एक एकदम मोटें आसता ते ते ताका डिमांडय खूब आसता जायत्या हॉटेला बरें मोट्या मोट्या हॉटेलांनी मोट्या मोट्या रेस्टोरांनी अशें तेका खूब डिमांड आसता काय तर आनी तें चणकूल कशें टेस्टीकय बरें आनी ताका चवय बरी आसता बारीक किदें आसता आनी ताका रेट खूब ते जर मेळ्ळें जाल्यार ते किलो आटशीं हजारभर अशी तेका रेट आसता आमची तामोशी बी कितें ते एक बारीक आसता ताका ती एक्चुली ती सुद्दां बरी आसता चवेक सुद्दां बरी आसता पूण ती हे रेस्टोररांनी ती व्हरतत पूण क्वचीत कमी प्रमाणांत काय तर ती चड अशी व्हडली नासता न्हय आनी चणाक हे कशें हे एकदम आवडीन खातत लोक आनी सगळे आयिल्लोच विचारलो आयज चणाक आसा रे तुमच्या कडेन जेवणाक कितें आसा रे अशें विचारतत चणाक आसा जाल्यार आवडीन खावपाक जेवणां बी अशी ऑर्डर बी करतात ते लोक लोक खुबशे एक तर रेस्टोरनांत फास्ट फूड अशे खूब

म्हाका ती खूब आवड चणकुलाचे न्हय ह्या बी खावपाक खूब आवडटा पोस्तां आमी चणकुलाचीं पोस्तां म्हणटा आनी जायते म्हजे फ्रेंड सुद्दां विचारतात अरे आयज खंय या रे चणकुलाची पोस्तां खावंक खंयच्या रेस्टोरंनांत या रे चणकुलां खावपाक अशें बी विचारतात आमी वता मागीर रेस्टोरंनान नाल्यार फास्ट फुडांत बी अशें वचून तुमी नुस्तें ते ऑर्डरी करता आमी आणी तें नुस्त्याक कशें सगळ्यांक आवडटा अशें काय तर तें नुस्त्याक चडशें अशें मेळना पट करूं कोणाक मेळना तें आनी ते मोटें आसता न्हय ताची रेटय खूब म्हारग आसता दोन पांच पांच पंदरा पंदरा हजार अशी तेची रेट आसता म्हणून तें चड करून कोण अशे बारीक लोक बी अशे खावपाक बगिनात चडशे अशे मोटे लोक हायफाय आसता ते लोक खावपाक चडशे च चणकुलाक नुस्तें आशेन खंयसरूय आसूं तें जावं तें हातून पणजे आसूं नाजाल्यार आनी कोणूय एकट्यान सांगलें अरे बाबा थंय एकट्यान चणाक धरलें आं थंय अमके थंय बरें चणकाची न्हू कडी नुस्तें भाजलेलें बी बरें ते मेळटा म्हणटकूत आमी सगळे लोक थंय वयतय इतलें पयस कशेंय आसूं ते इतल्या पयस वयतत ते हे चण चणकुलाची पोस्तां खावपाक आनी खरेंच चणकूल अशें मेळना म्हणटकत तेंवूय उमेदीर खावपाक वयता सगळें फ्रेंड सर्कलान धर आनी कशी कोण केन्ना अशी पार्टी बी दवरतात जाल्यार पयलीं विचारता अरे आयज कितें रे केलय किदें आसा रे डीश तर चणक आसा हय चणाक आसा हांव सांगता मरे आमच्या हेका फ्रेंडाक सांगता सगळें आमी मागीर ते मिसळून वता